एह्दे च में आखनी आं कि जि'यां कि असें अपने जेह्ड़े बगीचे च फुल्लें दे बूह्टे लाए दे होंदे न फलें दे बूह्टे लाए दे होंदे न ते एह्दा अस्त केह् इस्तेमाल होंदा ऐ इं'दे कन्नै ते जि'यां में आखनी आं कि जेह्ड़े असें फुल्लें दे बूह्टे अपने बगीचे च लाए दे होंदे न उं'दे फुल्ल जेह्ड़े साढ़े बड़े कम्म औंदे न कि जि'यां अस भगोआनें दी भगोआनें दी पूजा करने आं ते हून भगोआनें दे चरणें च अस फ फुल्ल गी चाढ़ने आं ते जि'यां फुल्लें दे जेह्ड़े बड़े सारे जेह्ड़े म्ह्त्तव न जेह्ड़े होंदे न फुल्लें दे फुल्ल जेह्ड़े साढ़े आस्तै बड़े गै कम्म औंदे न फुल्लें कन्नै जेह्ड़ी ऐ भगोआन भगोआनें दी भगोआनें अग्गें चाढ़ रखदे न फुल्ल न जेह्ड़े न बड़े सारे कम्म औंदे न ते फलें फल फल जेह्ड़े ना फल जेह्ड़े अ'सें अपने बगीचे च बूह्टे लाए दे होंदे फलें दे एह् बी जेह्ड़े न बड़े गै कम्म बड़े कम्म खे एह् बी जेह्ड़े फलें दे बूह्टे न एह् साढ़े बड़े गै कम्म दे न फल जेह्ड़े असें अस खन्ने आं फल जेह्ड़े फलें दे बूह्टे लाने कन्नै असें गी फल थ्होंदे न जि'यां कि फलें दे बूह्टे जेह्ड़े अपने बगीचे च लाने कन्नै जि'यां अम्बे दे बूह्टा लाने कन्नै असें गी अम्ब थ्होंदे न मिट्ठे मिट्ठे खाने गी ते अस खंदे न जि'यां फल अस आक्खी सकने लीची लीची दा बूह्टा लान्ने आं लखाट होई गे ते होर संतरा होई गेआ नाख होई ई एह् बी अस अपने बगीचे च लान्ने न